بہت سارے بچے ایسے ہیں جو آج بھی چائیلڈ لیبر بنے ہوئے ہیں كیوں كہ ان كے گھر كی حالات اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے اتنی بہتر نہیں ہوتی ہے كہ كہ وہ انہیں مجبوری ہوتی ہے ان كے سامنے كہ وہ چائیلڈ لیبر بنیں لیكن كچھ ایسے لوگ ہیں جو زبردستی بچوں كو چائیلڈ لیبر بننے پر مجبور كردیتے ہیں كچھ ایسی فیملیز ہیں جو زبردستی سے بچوں كو چائیلڈ لیبر بننے میں مجبور كردیتی ہیں تو اس میں سركار كو سخت سے سخت قدم اٹھانا چاہیے اس كے لیے اگر جو ایسے حالات ہیں گھر كے كوئی كمانے والا نہیں ہے تو ان بچوں كے لیے ان كا پریواروں كے لیے ان كو وظیفہ كا انتظام كرنا چاہیے اور كچھ جو زبردستی سے كرتے ہیں بچوں كو چائیلڈ لیبر بناتے ہیں تو ان پہ سركار كو سخت سے سخت قدم اٹھانا چاہیے اور اس كے بعد جیسے كہ ہم بہت سارے كام دیكھتے ہیں بچوں كو كرتے ہوئے چائیلڈ لیبر جیسے ہوٹل پہ جو كام كرتے ہیں بچے اٹین سے كم ہوتے ہیں جو چائے لے كے جاتے ہیں اور كوئی كوئی مزدوری كرتے ہیں اینٹیں اٹھانا اور كوئی كوئی پہ لگے ہوئے ہیں تو بہت سارے ایسے ورک ہیں جو چائیلڈ لیبر كے شكار بنے ہوئے ہیں بچے